मूंखे अगरि ॿाहिरि आउट ऑफ कंट्री वञिणो हुजे विदेश वञिणो हुजे त हुन लाइ प्लान पूरो त्यारी कंदो आहियां अॻु भर खां पूरी त्यारी कंदो आहियां छा आहे के विदेश वञिणो हुजे त प्लेन जी टिकिट अॻु भर खां बुकिंग कंदो आहियां टे चारि महिना अॻु जेते करे न उहा सस्ती पए हुन खां पोइ होटल जी बुकिंग बि अॻु भर टे चारि महिना पहला करे लाहींदा आहियूं अने खाणी पीअणी जी छा हुते व्यवस्था आहे अने किथे किथे घुमण वञण जो आए हुते छा छा घुमण लाइक़ु आहे उहे सभु ऐं टोटली जानकाड़ी मिले लहिंदो आहियां मिला करे कि जेको अॻु भर मुंहिंजो दोस्त घुमण वियो हुजे हुन वटां जानकाड़ी मिले लहिंदो आयां अथवा त मोबाइल में टोटली सर्च करे करे अने जानकाड़ी मिले लहिंदो आहियां अने हुन लाइ करे छा छा प्लानिंग कणबूं उन छा कपिड़ा पाए वञणा छा खणी वञूं छा न खणी वञूं उहे सभु मां हिते वठी करे पोइ अॻिते वधंदो आहियां